हैलो हैलो नमस्ते सर हम आए वैशाली ज़िले से मेरा है घर दुवार मुज़फ़्फ़रपुर वैशाली ज़िला अब डेवलपमेन्ट बहुत अच्छी तरह से हुए हुआ है बताइए डेवलपमेन्ट के बारे में कुछ हाँ डेवलपमेन्ट के बारे में जानना है यहाँ बहुत तरक्की हुई है विकास बहुत हुए वैशाली ज़िले में देखे हैं इसलिए आपको बातचीत किए हैं करने के लिए कॉल किया है हाँ

महँगा नहीं नहीं हो थोड़ा साफ़ सुथरा देखें इसलिए आपसे कॉल किया विकास के बाद हाँ साफ़ सफ़ाई महमूदपुर सर विनय विकास

हाँ विकास होगा और सड़क निर्माण भी बहुत मायने रखता है हो गया है नाली सफ़ाई नाला उला है तो साफ़ सफ़ाई रहना चाहिए सड़क निर्माण साफ़ सुथरा सड़क हो और बताइए

हाँ शिक्षा के साथ हाँ और बताइए शिक्षा हो गया हाँ हाँ ठीक है हम कर सकते इस प्रकार का विकास होता है ठीक ठीक हो गया फ़िर बाद में